हमरा डान्स करैमे बहुत नीक लागैत छले लेकिन हम कतहु सीख नहि पाबैत छलहुँ ओना हम मोबाइलसभसँ देख कऽ सीख लैत छलहुँ लेकिन ओ नीक जेना नहि अबैत छले जे हमरा के सही आ गलत बतेता फेर हमर मैम जे छलथि टीचर से हमरा सभके लेल मधुबनी से एगो टीचर मङ्गौलथि जेकि बहुत नीक सर छलथि अमित हुनकर नाम छलनि हुनकर अपन डान्सो एकेडमी छलनि ओ हमरासभकेँ फोल्क डान्स सिखेलथि जेकि गाँव सभके बहुत नीक प्रचलनपर छलै ओ हमरा बहुत नीक लागैत छले डान्स करैमे हमरा कहू तऽ हमरा दिक्कत तऽ बहुत भेल डान्स करैमे कियाकि ओहिमे अहाँकेँ देह हाथ या कुछ भी बहुत ज्यादा दर्द करैत छै आओर गाँव सभमे लोकसभ जे देखैत छलै डान्स करैत तऽ हुनकासभकेँ खराबो लगैत छलै लेकिन जखन हम मधुबनी जे एस एस ऑफिसमे फोल्क डान्सपर डान्स केलहुँ हमरा तबसँ लोकसभ बहुत नीक कहय लागल जे अहाँ एतेक दूर जा कऽ डान्स केलहुँ नाम भेल हम ओहि मैमकेँ बहुत ज्यादा धन्यवाद करय चाहैत छी जे हमरा ई मौका देलथि जे हम डान्स सिखलहुँ अखनो हम डान्स बहुत नीक जेना करैत छी आओर आओर सिखय चाहैत छी लेकिन आब हमरा दूर जाय पड़त सिखयके लेल आओर हमरा अबितो अछि आब हमरा डान्ससभ केनाइ बहुत हम हर रोज डान्स करैत छी हमर हमर डान्समे हमर घरोके लोकसभ हमरा बहुत ज्यादा मदद करैत छथि जे हँ अहाँ डान्स सिखू नहि तऽ हमरा ईसभ काम करिते छी बाँकिसभ चीजसभ लेकिन हमरा डान्सो केनाइ बहुत ज्यादा पसन्द अछि